मछली पकड़ने की लिए हम लोग गाँव वाली नावों का इस्तेमाल करते हैं जो तिकोने आकार की होती हैं वो पूरे नाव की हम जाल ये बीच तालाब में ले जाते हैं और जाल लगाते हैं फिर उसको जाल को पानी के अंदर कर देते हैं उसी से मछली पकड़ते हैं हमारे पास गाँव वाली नावें हैं हम तालाब में नाव को ले जाते हैं उसी से मछली पकड़ते हैं तब जाल को तालाब के अंदर कर देते हैं उसी में कई प्रकार की मछलियां आकर फंस जाती हैं और फिर जाल को बाहर निकालते हैं और एक एक करके मछली को निकालते हैं और पानी में डाल देते हैं इसी प्रकार हम मछलियों को पकड़ते हैं और भी विभिन्न तरीके हैं मछलियां पकड़ने के जैसे बोट वाली नावें हैं और कटिया लगाकर नावें हैं इन सब से भी मछलियां पकड़ी जाती हैं जब थोड़ी सी थोड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ना होता है तब कटिया डाल कर मछली पकड़ते हैं एक एक करके दस पाँच मछलियां जब पकड़ना होता है तब कटिया डाल देते हैं अगर ज़्यादा मछलियां पकड़ना होता है तो नाव को ले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और मछलियों को लेकर हम बाज़ार में बेचते हैं बहुत प्रकार की मछलियां पालते हैं जैसे रोहू है कतला है विभिन्न प्रकार की मछलियों को पाला जाता है

और बहुत सारी विभिन्न तरीके होते हैं हम लोग नावों को दो चार प्रकार की नावें रखते हैं जब ज़्यादा पकड़ना होता है तब बोट वाली नाव का इस्तेमाल करते हैं कम पकड़ना होता है तो ऐसे ही हम हाथ से चलाने वाली नावें प्रयोग करते हैं और बहुत सारे तरीके हैं मछली पकड़ने के